मुझे खट्टे पदार्थों से एलर्जी है जिसके कारण मुझे समस्याओं और तबियत ख़राब हो जाने के कारण मैं इसका उपयोग नहीं कर पाता हूँ बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे कढ़ी या पानी पूरी से मुझे बहुत पसंद है परन्तु एलर्जी के कारण मैं इनका उपयोग नहीं कर पाता हूँ इसके साथ ही हम इन सब चीज़ों के कारण मुझे बहुत समस्याओं का करना पड़ता हैं और फिर ओ इनका उपयोग करने से मुझे डॉक्टरों के पास भी जाना पड़ता है इसलिए मुझे खट्टी चीज़ों को वह को खाने से मैं परहेज करना पड़ता है